अ हेल्ल' बिबार बायनो नागिरदोंमोनलै नोंथाङा फानोबा आंथ' बायदि रोखोमनि बिबार लाबोगौमोन औ औ औ ओरैनो मा मा दायो दंथारो नोंनाव

आंथ' गोबांखौनो लाबोगौमोन ओमफ्राय रेटफोराबा बेसेबां बेसेबां गोग्लैगोन रजफोरना सानफ्लावारफोरना

आस्सा आस्सा अ बाजि बाजि लकेसनफोरखौ खोन्थानो हागोमोन नामा बबेथिं बबेथिं जायगाया

औ औ औ सिनायबाय बेखौ

आं दाहाय थांनो सान्दोंमोन एसे नायग्रोनोसै नामा बिबारखौथ' लानायाथ' लागोन एसे नायग्रोनि ना नायग्रोनानै एसे गोबांखौनो लाबोगोनथ'

आस्सा आस्सा बिदिबा जागोन ना दे खबर खालामगोन अ अ औ औ आस्सा आस्सा आस्सा जागोन दे अ अ